सुन सुनयमे जे भाइजी एमहर आबु बहुत प्रिय लागयए बहुत नीक लागयए सुनयमे आ मैथिली भाषा पर बहुत गर्व करैत छी सुनयमे बोलयमे बड्ड नीक लागयए बहुत अच्छा होइयै हम बहुत गर्व महसूस करैत छी कि हम मिथिला बाजैत छी मिथिला सुनयले मिलयए मिथिला कल्चरे इएह लगैए मिथिलाके आर कोइ भाषा एहन इ नहि कए सकैत छै मिथिला बहुत नीक लागैए सुनयमे बहुत बुझयमे नीक लागयए सुनयमे इ बच्चो बच्चो बुझि जाइए कि कहैत छी मिथिला भाषा बोलय पर बहुत गर्व महसूस होइए बहुत नीक बहुत अच्छा लागैए बहुत सुनयमे नीक लागैए बहुत बढ़िआँ लागयए बहुत गर्व महसुस करैत छी जे हम मैथिल मैथिल बाजै छी मैथिल कि कहैत छै मैथिल भाषाके अखनिओ प्रयोग होइए अखेनिऔ सभ केओ बढ़िआँ जे जे मिथिला बाजयए मिथिलाक लोक मिथलाञ्चल सभ चीज बहुत नीक लागयए सुनयमे बोलयमे करयमे बड्ड आनन्द आबयए मिथिला भाषा बच्चा बूढ़ा पुरानसभ केओ बुझयए